हा हरे माधव हा सोनल था ॻाल्हायो सोनल आडवानी था ॻाल्हायो त असांखे गुल खपनि पिया कहिड़े कहिड़े क़िस्म जा गुल तव्हांखे थींदा आहिनि न असांखे हा वॾो गुलदस्ता ॿ टे ठाहिराइणा हिन कंहिंखे ॾियणा बि आहिनि ऐं ऐं कुझु असांखे पंखुड़ियूं बि खपंदियूं पंखुड़ियूं बि खपंदियूं ऐं गुलाब जा अछा गुल रखंदा आहियो गुलाब जा अछा गुल बि हुजनि

ॾिस ऐं गेंदे जा गुल ॾाढा सुठा हूंदा आहिनि पर उन्हनि में न हिन में इलाही कीड़ा वीड़ा बि हूंदा आहिनि कीआ वीआ बि ॾाढा हूंदा आहिनि ऐं जीअं ॾिसो असांखे गुलदस्तो ठारिहाइणो आहे त हुनखे बि पनी वनी सुठे सां चाढ़े ॾींदो न असांखे

ऐं ॿुधो न मोगरे जा असांखे जीअं गजरा बि ठारिहाइणा हुजनि त उहाजे हा जीअं भई कुझु हथ में माण्हू पाईंदा आहिनि कुझु कन में कुझु घेड़े वेड़े में बि पाइनि थियूं न अॼुकल्ह हा त उहे बि समुझो भाई हिन में ॾिसो गाढ़ा बि हुजनि गुलाब जा ऐं अछा बि अछा बि हुजनि ऐं गेंदे जा गेंदे जा हा उहो बि ज़रूरु विझो चमेलीअ जो ऐं तंहिं खां पोइ गुल गेंदे जी गेंदे जी मालाऊं बि ठहियल खपेव असांखे ॿियूं बि खपनि गेंदे जी मालाउनि में गुलाब जा गुल बि ज़रूरु विझणो अथव ॿ टे ॿ टे विच में हा भाई ॾिसो असां ॾाढा घणा था वठूं त कुझु त रेट असांखे वाजिबी ॾींदव न तव्हां असां तव्हांजो नालो ॿुधो आहे ऐं

हा चलो ठीकु आहे छोकी हाणे कार्ज में साथ त तव्हां ॾींदव ई न ऐं असांखे बि सुबुह जीअं कार्यक्रम आहे असांजो आहे त असां जीअं राति जो या त अमृत वेले असांखे याने के जीअं सुबुह जो टाइम सां पहुची वञे या व्यवस्था बि तव्हां असांखे कजो ऐं पखुंड़ी बि पंखुड़ी बि हिकु झोलो भरेल पंखुड़ी बि खपंदियूं असांखे छटण वटण लाइ त असांखे बि खपनि चलो ठीकु आहे तव्हां इहो असांजो पूरो लिखी छॾियव की समान जंहिं में पहुचाईंदव असां तव्हांखे हथो हथु पैसा ॾेई छॾींदासीं तां बि शामिलु थीजो कार्यक्रम में तव्हां बि शामिलु थीजो कार्यक्रम में हा हा ठीकु आहे टाइम सां अची वञिजो मोकिले छॾिजो समय सां हरे माधव हा